ई लॉकडाउन जे छै से मतलब ई जे छै से बहुत ही ई खतरनाक ई बीमारी छलै हन सङ्क्रमण रोग छलै जैसे की बहुत ही क्षति भेलै हन देशो विदेशमे पूरे दुनिआमे जे छै सब अइसँ तबाह छलथि हन तऽ ई बीमारी तऽ बहुत ही जादा क्षतिपूर्ण छलै अइमे बहुत आदमी जे छथिन से बीमार परलखिन बहुतके मृत्यु भऽ गेलै अइ सङ्क्रमण बीमारीके कारण जे छै से ओइमे लॉकडाउनमे जनता कर्फ्यूके सेहो लागल छलै हँ जकर हमसब जे छै से पालन केलहुँ पूरा सब जनता कर्फ्यूके पालन करै छलखिन आओर अइमे जे छै से बहुत ही व्यवसाय सबके लऽ के जे छै से सब चीज बन्द भऽ गेल छलै हँ जाहिके लेल जे से छै आदमीके मतलब बहुत ही समस्याके सामना करल पड़ल छलै हन आओर बहुत ही मुसीबतके सामना करल पड़ल छलै हँ की अइ लए की लॉकडाउनमे सब तऽ बैसल रहि गेलखिन घरमे तऽ कतौ कोनो काम होइ नहि छलैन हँ तऽ आमदनी कतौसँ हेतै सही स्वाभाविक बात छै तऽ अइमे आमदनियो जे छै से कम भऽ गेलै तऽ अइमे हमसब जे छै से मतलब लॉकडाउनमे घरमे बैसल बैसल मतलब की करितहुँ तऽ किछु किछु जे छै से घरेके चीज सब बनाबै छलहुँ हँ जेनाकि कोनो हमरा सबके घरमे जे छै से एतौ मिथिलाञ्चलमे जेना चरौरी सब होइ छै कुम्हरौरी होइ छै तऽ ई सब चीज जे छै अदौरी होइ छै तऽ सब चीज जे छै से बनायल जाइ छै तऽ एकरे मतलब सब्जी सब बनाबै छलहुँ हन सब्जी बनाके अपन मतलब सब आदमी खाइ छलहुँ हन एनाही अपन बारी झाड़ीमे सब्जी सेहो लगेने छलहुँ पौधा सब तऽ ओ सब्जी सब किछु मात्रामे भए जाइ छलै तऽ ओ सब्जी सब अपन सब्जी बनाबै छलहुँ हन वएह सब अपन जे छै से आँय गृहस्थीसँ मतलब चलै छै छलै हन या सब्जी जे करै छलहुँ हन ओइ टाइममे बहुत ही जादा मतलब स्थिति खराब छलै हँ सबके जे केओ घरसँ बाहरो नहि जा सके छलहुँ जनता कर्फ्यूके कारण तऽ छूआछूतके जादा मानल जाइ छलै हन अइमे तऽ हमसब घरेमे रहलहुँ घरेलू चीजके जादा पालन केलहुँ घरेलू चीजके जादा खाइ छलहुँ हन आओर रहै छलहुँ हन अइ तरहसँ जे छै से मतलब बहुत ही कठिनाइयक सामना कऽके जे छै से हमसब गुजारा केलहुँ लॉकडाउनमे बहुत मुसी मुश्किलके सामना करऽ पड़ल सबके आओर जेनाकि लॉकडाउनमे खानाके अलावा जे छै से मतलब कोनो बेरोज बेरोजगार छलै कोनो रोजगार छलै नहि तऽ घरमे बैसल बैसल की सब करितहुँ तऽ मतलब जे छै से सिलाइए सब करै छलहुँ आँय जेना मतलब सिलाइ सिलाइके साथ साथ जे छै से पेंटिंग केनाइ तऽ ओ पेंटिंग सब करै छलहुँ घरमे बैसिके अनेक घरेलू जे काम होइ छै तऽ ओ काम सबपर जादा ध्यान दै छलहुँ तऽ ओ काम सबके करै छलहुँ हन किछु किछु अपन काम करै छलहुँ जे बैसलसँ तऽ बढ़िआँ छै जे किछो किछो काम करी तऽ वएह पेंटिंग सब करै छलहुँ सिलाइयो सब कए लै छलहुँ हन आओर जेनाकि खाना सब बना लै छलहुँ हन खानामे जे छै से मतलब बहुत तरहके चीज सब बनाबै छलहुँ घरमे तऽ जे छै से मतलब एनाही बहुत चीज बनेलहुँ अपने जेना बतेलहुं की अपने घरेलू चीज सबके लॉकडाउनके वजहसँ जे छै से मतलब बहुत चीजे बहुत जनता कर्फ्यूके वजहसँ बाहर तऽ नहि जा पाबै छलहुँ तऽ घरे घरेलू चीज सबके जे छै से पालन करे छलहुँ इएह सब चीजक खाइ पीबै छलहुँ हन एनाही अपन मतलब यापन करै छलहुँ हन ओ बहुत ही गम्भीर स्थिति छलै ओइ टाइमके तऽ बस इएह किछु मनोरञ्जन घरमे टी वी ये देखै छलहुँ या मोबाइल गेमे खेलाइ छलहुँ या मूवी देखै छलहुँ किछु भी मतलब कोनो भी खेल खेलै छलहुँ तऽ इएह सब चीज जे छै से बैसलमे बेरोजगारीमे इएह सब काम करै छलहुँ हँ घरपर मे आओर ई